जि'यां तुस जर्नल डैबलपमैंट दी गल्ल कराने ने साढ़े पिंड इन्ने मतलब कि चंगी कोई फैसीलिटि ऐनी ऐ मतलब नां अस टैम दे स्कूल पुज्जी पांदे ना बच्चे आई जाई सकदे रोड़ टुट्टे दे न आन जान बड़े मुश्किल ऐ नां साढ़े पिंड बच्चें दी डिस्पैंसरी ऐ डिस्पैंसरी बास्तै बी दूर जाना पौंदा सानूं सरपैंच बी एह् कम्म करने च ढिल्ला ऐ साढ़ा